आ हॅलो आं सांग सांग सांग ओके यो यो यो आं ब्रेकफास्टाकूत ब्रेकफास्टाकूत यो तूं सांग खंय मेळटा ब्रेकफास्ट न्ही अ खंय हय कशें आसा तुलसी कॅफे म्हण आहा पळय तें मारुतीच्या देवळा कडेन तें हॉटेल सत्यहिरा आसा पळय थंय हय आं हय थंय आसा थंय आसा प्लस जाय जाल्यार आमकां हांगा आसा पळय तें वाळके फूड स्टेशन म्हण आसा ह्या वटेन होय खोल्ले वचपाचे वाटेक तें आसा तें आ बायपासाचेर आसा दॅट ईज ऑल्सो इक्वली गूड हय आनी तुका जर अशें आमचें गांवठी बी अशें कालवाचें बी तशें खातलो जायत न्ही जाल्यार आय हॅव गॉट वन प्लेस तुका नाका न्ही हय हय कॉफी कॉर्नरूय आसा आनी हें मागीर तशें तुका वृंदावनूय आसा जाय आल्या वृंदावन तें गार्डना गार्डना कडेन हय आ तुका वॅजूत जाय न्ही ओके ओके आ तशेंत

ओके तशें जाल्यार तुका आनी एक म्हणजे गर्मा गरम बरें मेळटा म्हणजे हें आमचें टिपिकल गोंयचें सारकें जाल्यार तुका कॉफी प्रशांत म्हुणून आसा जाणा पयलींचें अलंकार थेटर आशिल्लें पळय याद आसा तुका हय थंय तें फामाद आसा कॉफी प्रशांत म्हण आसा तेचे बरे गरमा गरम आसता सगळे आयटम्स मरे सगळें सगळें हय जाय तसल्यो भाजयो मेळटा तुका पातळ सुकी आ सालाड मेळटा हाजें टमॅटो दॅन हें आसता रे किदें बटाट वडे आसता गर्मा गरम बंस आसता आ मिर्ची आसता सगळें सगळें सगळें आमची टिपिकल गोंय गोंयची हें तुका कळ्ळें सांग तूं यॅस कितल्यांक यो यो यो यो नो प्रॉब्लम हांव त्या मारु मारुतीच्या देवळान येवन हें कर दर्शन घे मरे हांव मागीर तुका थंय येता आनी पिकप करता होय बरें बरें आ जो नो प्रॉब्लम मागी तुका शिवराक जाय मरे शिवराकूत जाय जाल्यार तुळशी आ हय तुळशी कॉफे थंय चल हय हय वृंदावनानूय बरी मेळटा थाली कळ्ळें वृंदावनानूय मेळटा मागी तुळशी कॅफेनूय आस आसता हय तशी तशें तुका एक्टुअली म्हणजे कशें आसा टिपिकल वृंदावनान वृंदावनान किदें आसा हिस्ट हिस्ट्री आसा म्हन्जे दे आर क्वायट दे आर ईन द बिजनस वडेर ते वडेर बंदू कळें सो तांची हय टेस्ट बरी आसता इवन दो द हाजें कशें हाजें मातशें नवें जाल्ल्या कारणान एम्बियन्स ईज गूड कळ्ळें हय पुणून तशी कॉलेटी ऑफ आयटम जाल्या डॅफिनेटली वृंदावन उजवें जातलें आमचें कळ्ळें हय हय म्हणजे हांव पस्नली मागीर तुका आं आमी थारावया येता थारावंक येता तुका जाय त्या प्रमाणें हें करुया आ तशेंत तशेंत तुका जाय जाल्यार न्ही तें हें आसता पळय नवतारा तें म्हणजे सगळेच कडेन आ तें तुवें टेस्ट नवताराय आसा नवतारानूय थाली आसता तुका नवतारा तूं जेवला आसतलो खंय तरी सगळी कडेन आहा न्ही तांचें पणजे हय तशें तशेंत तशेंत तें टिपिकल आसता तांची थाळी आसता नॉट बॅड पुणून हांव एज अ गोंयकार आय वूड प्रिफर हें आमचें तुळशी किंवा वृंदावन

बरें आ बरें बरें आं मेळुया मेळुया